टेक्न'लजि याथ' जिउखौ बहुथ गोरलैसिन खालामदों आजिखालिनि जुगाव ओ जेरै जों आगोलहाय सोरजोंबा रायज्लायनोथाखाय बा सोरनिबा खबर लाहरनोथाखाय जोङो ओ लाइजाम लेरनांगौ जायोमोन आरो पस्ट जों दैथायहरनांगौमोन जायोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जोङो मोनसे मबायल जोंनो जोङो गोजानाव थानायजोंबो रायज्लायनो हायो बा मोखां देखायलायनानै बबेयाव मा खालामदों मा खालामनानै दङ मारै दङ बेखौ गासिबो जों नुहुरजोबनो हायो आरो जोङो ओ टेक्न'लजि बुंनो थाङोबा जोङो बेंक आवबो थांनांला जाना फैबाय जों न'आव थानानै जायगायावनो थानानै जोङो फैसानि ट्रान्सेक्सन बायदिसिनाखौ जोङो गोरलैयैनो खालामनो हानाय जाबाय आरो गोबां टेक्न'ल'जि या जोंनि जिउखौ गोरलैसिन खालामनानै होबाय जेरै